आव माबा न सो नांगौ मोन आंखायनो फन हरदों मोन आङो नाया बिदिनो माबा सिद्दथि फोरखौसो लागौमोन आमफ्रायहाय पांकज दं ना गैया एह आमफ्राय लाबोखानाय आमफ्राय दोनखानाय न माथो आमफ्राय मा होनो आंनो फ्रेस बिदि ताजाखौसो नांगौ मोन थारमाने आंनो बुर्जा नांगौमोन नालाय एसे माबासे देर केजि आह माबा न'आवहाय आलासि फैनो नागिरदों ना आंखायनो माबा गोजाननि आलासि फैनो नागिरदोंमोन आंखायनो एसे बुर्जा बेन सानदोंमोन आंखायनो आह होखानानै दोनाबाबो मोना नालाय नों माला लायगोन नांनायाथ' आंनो दा बेलासिआवनो नांगौ मोन आंखायनो हरखाबाय आङो होनहरखाबाय नों दा बेस दा बिदिनो पास्ताफ्राव लायसै आङो नों लायनाय थानाय एसे गोबाव जागोन ना आंखायनो एसे थाब आंखारलांदो नोङो थिन्था से आवनो आंखारलां लायनायाव मोजां बिदि माबाखौ लाबोबानो जाबाय नांनाया बिदिनो बुर्जा नांगौ एसे दिर केजि ओहो दुइ केजिसो नांगोन दां बेखौ दुइ केजि बेखौ दुइ केजि बेखौ दुइ केजि नोङो लायखादोंमोन नामा आव थारमाने बे लाबोखानाया एसे बोरैबा जानानै थायोना नाफ्रा बेखायनो एसे फ्रेस बेबायदिखौ मोनबा

बिदिनो थाब आंखारलांबानो जाबाय